मोसानाया जोंनि रायजोआव गोनांथार फाव गेलेनाय दङ जरखा सबा फोरबोफोरावबो दङ मोसानाया आसाम हिसाबै जोंनि बर'फ्रानो बर'फोरनि मोसानायानो सेकेन्ड पजिशन नैथि मासिआव दङ आरो आसामनि मोसानायाथ' सेथि मासियावनो ओमफ्राय फाव गेलेनाय जेरेखम क्रिकेट फुटबल भलिबल बायदि बायदि गेम्सफोर खेलाफ्रावबो जै दिनखालि जागायनाय ओइदिनखालि मोसा मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जायो आरो जेब्लानाखि गेलेयै गेलेयै गेलेनानै लास्ट जेनोबा जोबनायनि सानखालिबो मोसानाय दामनाय देनाय खननाय बेफोरखौबो देखायफानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बे रायजोआव बुंनो थाङोब्ला मोसानाय आरो खननाय गेलेनाय दामनाय देनाय बेफोरो जोबोद गोनांथार बेनि सायाव सोनारो